हैल्लो हांजी बसठीक तुस सनाओ कोई ओ करने आं बच्चें ई डांस प्रैक्टिस कराने आं कोई डांस टीचर आह्नने आं ते बाकी स्काट बगैरा ताईं दिक्खनेआं कोई जिसी आंदी होऐ ते बच्चे किश सलैक्ट हां इंडि ओह्दे उप्पर ही ना करना ना इंडिपैंडेंस इंडिपैंडेंस डे उप्पर ही दिक्खना ना कोई कि गाना केह्ड़ा ऐ ते फ्ही हां हां जेह्ड़े मतलब कि बच्चे इजिली करी लैन ना हैल्लो हां हां मतलब चार्ट कम्पटीशन हां ओह् बी

ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके